हॅलो आर्या ट्रेवल एजन्सी न्ही हय आमी काल तुमचे कडेन एक इनोव्हा कार बूक केल्ली आमकां हांगासर फोंड्या वाठारांतली देवळां पळोवपाक जाय मार्दोळा बी आनी त्या देव देवळांनी वचपा खातीर आमी तुमचे कडल्यान एक इनोवा कार बूक केल्ली सकाळीं स वरांचेर ड्रायवर हांगां पावपाचो आसलो आमी रेडी जावन रावल्यात आजून त्या ड्रायवराचो पत्तो ना बरें फोन करपाक वच जाल्यार तो फोन उखलना फोनाची रिंग वता पूण तो फोन उखलना मातशें तुमी पळोवन सांगतात किदें प्रोब्लेम जाला तो आं कितें म्हटलें गाडी भायर सरल्या कितल्यांक भायर सरल्या संक भायर सरल्या पूण आमकां त्या ड्रायवरान संक पावता म्हूण सांगिल्ले आमी सकाळच्यान सच्यान सच्यान भायर सरून हांगासर बसल्या ड्रायवराची वाट पळयता आतां वरां जाली सात अजून तुमची गाडी हांगासार पावना बरें ड्रायवरूय बी फोन उखलना म्हळ्यार दीस इज नोट फॅर न्ही आमी आमी जेन्ना तुमचे कडेन एक सर्वीस मागता तेन्ना तुमी ती टायमार आमकां दिवपाक जाय न्ही सर्वीस आमी सकाळच्यान हांगासर भायर सरून बसल्यात आमकांय बी हांगासर हेळसाण जाता न्ही आमची मातशी मातशी तुमी त्या ड्रायवरा कडेन उलोवन पळयता बाबा तो खंय पावला तो तरी आमकां कळुनी निदान आमचो फोन तरी उबार म्हूण सांगात ताका न्ही हय हय मातशें तुमी ताका फोन करात आनी तो कितें सांगता ते पळोवन म्हाका इनफोर्म करात